तव्हांखे कहिड़ो पालतू जानवर पसंदि आहे तव्हांजे घर काई पालतू जानवर आहे मुंहिंजे घर में अ पालतू जानवर आहे मुंहिंजे घर में हिकु खरगोश आहे जेको ॾाढो प्यारो लॻंदो आहे हो सॼो ॾींहुं अ बसि घास पत्ता वग़ैरह खाईंदो आहे और जंहिंमहिल ख़ुशि हूंदो आहे त जोर जोर सां छलांगा हणंदो आहे ऐं सॼो ॾींहुं जाते बि मां अचा वञा सॼे घर में मुंहिंजे गॾु गॾु घुमंदो रहंदो आहे अगरि मां किथे हली वञा त हो मुंहिंजे बिना ॾाढो उदास थी वेंदो आहे अगरि मां घर में कुझु बि ठाहिया त हुनखे सभु कुझु छॾे करे उहेई खाइणो हूंदो आह जेको मां पंहिंजे हथु सां ठाहींदी हुयमि अगरि मां फुल्को पचाईंदमि त हो फुल्को बि खाई वेंदो आहे अगरि मां कुझु नमकीन चटपटो पुलाव वग़ैरह ठाहिया त हो हुनखे बि पसंदि उहे बि पसंदि ईंदो आहे अगरि मां चांहिं पीअण वेंहिदमि त हो मुंहिंजे साण नमकीन वग़ैरह खाइण बि वेही रहंदो आहे उनखे मुंहिंजे गॾु गॾु घुमण जो ॾाढो शौंक़ु आहे सॼो ॾींहुं हो मुंहिंजे साण ई रहंदो आहे मां जंहिंमहिल बि घर खां ॿाहिरि वञा त इलाही उदास थी वेंदो आहे पोइ मुंहिंजे पुठियो कुझु बि उनखे खाइण पसंदि न ईंदो आहे चुप चाप बसि हिकु हंधि वेठो रहंदो आहे अगरि मां घर में हूंदमि त इलाही मस्ती कंदो कॾहिं हे एॾे नच नचंदो टपंदो सॼे में घुमंदो रहंदो आहे अगरि हो घर में न हुजे त मुंहिंजो बि दिलि न लॻंदो आहे मूंखे बि अगरि हो चुप चाप रही वेंदो आहे त मूंखे बि मुंहिंजो बि मन उदास थी वेंदो आहे की मां उनखे वाजा लॻाईंदी रहंदी आहे की छा थी वियो तू उदास छो थी वई ऐं उनखे बि मुंहिंजे साण ई वधीक सुठो लॻंदो आहे अगरि घर में च चारि माण्हू अची वञनि त हो हिकु तरफ लिकी वेही रहंदो आहे ऐं जब बि घर जंहिंमहिल घर में कोई न हुजे त मुंहिंजे साण नचंदो टपंदो रहंदो आहे उनजो नालो अ गुल्लू रखियो आहे मां ऐं जंहिंमहिल बि मां उनखे सॾु कंदी आहियां त सम्झी वेंदो आहे की हा मम्मी मुखे सॾु थी करे पई अगरि मां उन सां न ॻाल्हायां त उनखे उनजो मन उदास थी वेंदो आहे इन करे मूंखे बि उन सां इलाही प्यारु आहे